हैल्लो हां जी तुसें फोन कीता हा हां जी अच्छा तिल्ले दी कड़हाई करानी हां जी अच्छा ते कढ़ाई तुसें किस हिसाब दी करानी मुट्टी करानी जां बरीक करानीं हां प्लेन ते करानीं करनीं मुट्टा टांका करनां बरीक टांका तुसें केह्ढ़े चांके दी करानीं अच्छा ओह्दे तक्कर बी रेट बी होंदा नी अलग अलग होंदा रेट तुस दसिस्सो फिर अगर बाज़ू करागे हो गला करागे ते फिर ओह्दा रेट बी बदी जाना हां जी इयां फुल्ल करागे ते ओहदा ज्हार रपेआ लग्गी जानां ते जे तुस गला करागे ते पंज सौ हं पंज सौ दी करानीं तुसें ठीक ऐ धागे दस्सी ओड़ो केह्ड़े केह्ड़े लानें हां ओह् ते आई गेई ना रेशो